کام کے علاوہ میری مجھے بہت ساری چیزوں میں دلچسپیاں ہیں کھانا بنانا بچوں کو پڑھانا سلائی سکھانا بنائی سکھانا اور بچوں کو ٹیوشن پڑھانا اور گھر کے کام کرنا کھانا بنانا ان سب چیزوں میں میری دلچسپیاں ہیں